جی ہاں وقت کے ساتھ ساتھ کتابوں پر میرا نقطۂِ نظر اور تشریح بدل جاتی ہے ماضی میں پڑھی ہوئی کچھ کتابوں پر دوبارہ نظر ثانی کرنے سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میری سوچ اور فہم میں تبدیلی آئی ہے اس کے چند وجوہات ہے زندگی کے تجربات انسان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالتے ہیں جیسے جیسے ہم زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں ہمارے ترجیحات احساسات اور مسائل بدل جاتے ہے مثال کے طور پر ایک کتاب جو میں نے جوانی میں پڑھی تھی اس کا مطلب اور اہمیت اب مختلف لگتی ہے کیونکہ میری زندگی میں نئے تجر تجربات شامل ہو چکے ہیں تعلیم اور مطالعہ کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم زیادہ جانتے ہیں تو پرانی کتابوں کے مضامین کو نئے تناظر میں دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی تاریخی کتاب کو دوبارہ پڑھنے سے ہم اس وقت کے سیاسی یا سماجی حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم ذاتی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں ہمارے اخلاقی اور فلسفیانہ سوچ میں بھی تبدیلی آتی ہے یہ تبدیلیاں ہمیں کتابوں کے کتابوں کے کرداروں اور کہانیوں کو مختلف انداز میں دیکھنے پر مجبور کرتی ہے سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں بھی ہمارے سوچ پر اثر ڈالتی ہیں ماضی میں ایک کتاب کو جس طرح سے سمجھا گیا تھا آج کے دور میں اس کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے سماج کی تبدیلی سماج کی بدلتی ہوئی اقتدار اور نظریات ہمیں نئے تشریحات پر مجبور کرتے ہیں ایک مثال کے طور پر میں نے کالج کے زمانے میں لیو ٹال اسٹائی کی کتاب اور وار اینڈ پیس پڑھی تھی اس وقت میں نے صرف اس کتاب کی کہانی اور کرداروں پر توجہ دی تھی لیکن جب میں نے جب چند سال بعد اس کتاب کو دوبارہ پڑھا تو میں نے اس میں چھپے ہوئے سیاسی اور فلسفی اور فلسفیانہ نکات کو بھی سمجھا میرے زندگی کے تجربات اور مطالعہ نے مجھے اس کتاب کی گہرائی اور پیچیدگی کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دی وقت کے ساتھ ساتھ نقطۂِ نظر اور تشریح میں تبدیلی آنا ایک قدرتی عمل ہے جو ہمارے ذاتی تعلیمی اور سماجی ترقی کا حصہ ہے یہ تبدیلیاں ہمیں زندگی کو نئے زاویوں سے دیکھنے اور بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے ہر بار جب ہم کسی کتاب کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں نئی معنی اور مفہوم تلاش کر سکتے ہیں جو ہماری زندگی کی سفر کا حصہ بن جاتے ہیں